पहले के ज़माना में तो मोबाइल रहे न पहले सब चिट्ठी पर लिख लिख कर यहाँ ओहा बात करा और अब के जमाना म मोबाइल भी होय गया पहले समय में मोबाइल न रहति त किसी से बात न करे क रहा फिर एकरे बाद मोबाइल के बदला म तार चल गया है तार से बात होखा कोन बात होखा तार से भेज देत ह हैय तार से होखे लगा येखरे बा अब तो मोबाइल इहा मोबाइल सब के पास हो गई बा मोबाइल से बात करे के हा ओ किसी के पास नहीं है मोबाइल बात करने के लिए हाँ औ क्या बोला